हय हांवें स्कुलाक आसतना म्हजे टिचरी खातीर म्हज्या स्वताच्या हातींनी कार्ड केलेलें हांवें त्या कार्डा थ्रू म्हाजी सगळीं फिलिंग्स टिचेरी खातीर जें आशिल्लो म्हजो प्रेम म्हजो आदर त्या कार्डा थ्रू हांवें बरोवन दिल्लो तें करतासतना म्हाका मनाक खूब बरें दिसलेलें म्हाका खूब हॅपिनस मेळ्ळेलें तें हांवें खूब मन लावून म्हाजी फिलिंग्स घालून केलेलें टिचरीक बी म्हजें कार्ड खूब बरें दिसलेलें तें आयकून मनाक एक वेगळेंच फील जालें की हांवें कार्ड केलेलें टिचरीक खूब बरें दिसलें हांवें त्या कार्डान म्हजी जितलीं फिलिंग्स ते टिचरी खातीर आशिल्लीं तेंचो म्हजो आदर तिचे खातीर आशिल्लो तो हांवें त्या कार्डार बरोवन दिलो तशेंच हांवें म्हज्या फ्रेंडाक म्हज्या फ्रेंडाच्या बर्थडे खातीर एक कार्ड केलेलें म्हाज्या फ्रेंडाक हांवें म्हजी तितून सगळीं भावनां फ्रेंडा खातीर जी कॅर जो मोग जो म्हजी फिलिंग्स तितून हांवें तेका घालून दिल्ली तेंय करतासतना म्हाका खूब आनंद मेळिल्लो म्हज्या फ्रेंडाक हांवें इतलें बरें कार्ड करून दिल्लें तें पळयन म्हाकाय बी खूब खूब हॅपिनस मेळललें तितून जीं भावना आशिलेलीं त्या कार्डार तीं फ्रेंडाक पळोवन फ्रेंडाक तीं पळोवन खुबूच बरें दिसलें